इहाँ से सीताजी सीतामढ़ीमे सीताजीके जन्म होलै जे सीता माँ सीताके नामसँ अहाँसब जानिते होबै यहाँ जानकी मन्दिर हइ सीतामढ़ीमे बगलमे पुनौरा मन्दिर हइ ओहिओमे सीताजीके मूर्ति रखल गेल हइ जहाँपर इहाँ सीतामढ़ीमे बिआह पञ्चमीमे बहुत भारी मेला लगैत हइ यहाँ लोक बाहर बाहरसँ इहाँ घूमै आबैत हइ रामनवमीमे मेला लगैत हइ अइसे तऽ सीतामढ़ीमे हइ ने हमेशा हइ ने सीताजीके दर्शन करै लागी नेपालसँ यू पी सँ झारखण्डसँ बहुत बाहर बाहरसँ पर्यटकसब घूमै आबैत रहैत हइ सीतामढ़ीमे बहुत एहन मन्दिर सब भी पर्यटक स्थल हइ पारक हइ हलेश्वरनाथ मन्दिर हइ बगलमे देकुली धाम हइ पुनौरा मन्दिर हइ जानकी मन्दिर हइ सीता कुण्ड हइ इहाँ सबसँ भारी बात ई हइ कि एनहे सीताजीके जनम होइल हइ जे राम श्रीराम भगवानके पत्नी हइ उहेके लेके ई सीतामढ़ी बहुत जादा प्रसिद्ध हो गइल हइ जे इहाँ हइ ने बाहरसँ लोक पर्यटकके बहुत जादा भीड़ रहैत हइ इहाँ मन्दिर सीतामढ़ीमे बहुत जादा नामी हइ इहाँ बहुत भारी मेला लगैत हइ इहाँ बिआह पञ्चमीमे गाँव गाँवसँ दूर दूरसँ बहुत लोक आबैत हइ रातिमे नित प्रोग्राम होइत हइ सब ओकरा देखै लागी हइ ने लोकसब अपना घरसँ बच्चा बच्चाके गार्जियनके सबके साथे अएलक घुमलक भगवानके पूजा पाठ करलक पऽर प्रसाद लेलक फेरसँ जानकी मन्दिरमे दर्शन करलाके बाद हलेश्वर नाथ गेलक जहाँ बाबा भोलेनाथके जल चढ़ैलक जल चढ़ेलाके बाद चारूओर भगवानके दर्शन करिके तब कहीँ गइल लोक गैलक सीतामढ़ीमे हइ ने बहुत जादा बहुत ही जादा पर्यटक लोक आबैत हइ